गाछमे जे फूलसभ होइए से बहुत नीक लागैत छै देखयमे आओर ओ गेन्दा गुलाबसभ देखयमे बहुत नीक लागैत रहै छै आ ओसभ भगवान सभकेँ सेहो चढ़याल जाइत छनि आओर गेन्दाके फूलसभ गुलाबके फूलसभ दवाइसभ सेहो काम दवाइ बनबैके सेहो काम आबैत छै आओर गेन्दाके रससँ दवाइ बनैत छै आओर फलसभ जे छै से ओकरसभके बहुत काम होइत छै जेनाकि आब पूजामे काम अबैत छै फलसभ आओर फलसभके जे छै से दवाइसभ सेहो होइत छै जेनाकि अनारके अनारके जकरा जिनका देहमे खून नहि रहैत छनि हुनका जे छै से ओ खाइके डॉक्टर खाइके कहल जाइत ओ कहैत छथिन जाहिसँ जे हुनका देहमे खून बनतनि आओर सेबसभ जे छै से ओ छै सुबहके सेब खाइ खाइत छै तऽ हुनका जे छै से बहुत नीक होइत छै आओर खाइमे देखैमे सेहो बहुत नीक लागैत छै